हेल' ओ मबाइल दखानाव माबा हरदोंमोन नामा आं ए ए ए आं मबाइल गंसे बायनो नागेरदोंमोनलै माबा ओ भिब' मबाइलफ्रा बिसिबां बिसिबां दामनि दङब्रा आंनो बारा नाङामोनलै दस हाजार बार' हाजारनि बे फाइब जि सलिजानाय दंना गैया जाखो ए

ए माबायाव भिब' ना भिब' ना माबाया गासिबावबो बिदि थाजोबो ए आंलाय बेखौनो फरजिखौनो माबा फाइबजिखौनो माबा दस हाजारनि गाहायाव मोनगोन बादि साननानै माबा फन हरदोंमोन

आदसा आदसा ओ फायनान्सा ओरैनो मा रोखोमनि माबा दङ जेनेबा

ए ओ ओ ओ

ओमफ्राय नै माबा सोंनो नागेरदोंमोन आङो बे जेनोबा मा होनो फायनान्सखौ जेरखम मा रोखोम बखयो जेनोबा आंनावथ' स्टेट बेंक आव माबा गैया ना

स्टेट बेंकावनो माने एकाउन्ट गैया आरो ओ ओ ओमफ्राय जेनेबा माबाया माबाफोर दकुमेन्ट्सफोर नांगोन नामा

औ आजिखालिथ' बे आधार कार्ड आवनो गासिबो थाजोबखासैलै ना उम ओमफ्रायथ' माबा डायरेक्टथ' आंथ' बायनो हानाय नङा औ आं माबा औ उनाव आं थांनानै माबा खालाम हरगोन दे थांनानै आं माबा औ दिनै मा बार मोनलाय

र' र' होनबालाय आं बे सप्ताहसेसोनि उनाव खबर हरनोसै आं मिथिबाय आं माबा मबाइलनि सोमोन्दै बारा मिन्थिजोबाबोलै माने फाइब जि मा जि आं बारा सलाय फेरग्राबो नङाना मानसिया उम

औ आदसा आदसा औ जासिगोन दे होम्बालाय औ दे आं खबर